हैल्लो नमस्ते जी हां दस्सी सकने की नि दस्सी सकदे जी जे तुस ज्यादा मैहंगे लैने जां सस्ते लैने तुस किस स्हाबे दे लैने तुस दस्सो ना घट रेट पर लैने जां थोह्ड़े अच्छा असैं दस ज्हार तो शुरू न पंज ज्हार बी ऐ सत्त बी हैन अच्छा चार ज्हार वी ऐ दो ज्हार ज्हार रपे तक्कर वी इय्यां ते लैने न घटिया ज्हार रपे तक्कर वी हैन ते तुस आह्नियै अगर दिक्खी सकदे मेरे कच्छ इय्यां तुसें केह् पता चलना व्हाट्सऐप्प पर किश और कलर होना इय्यां तुस दिक्खी गे तुसें शैल लग्गने पर दिक्खियै बनदा इय्यां ते व्हाट्सऐप्प पर अगर तुस आखदे ओ व्हाट्सऐप्प पर भेजी ओड़नी ऐं तुसें किस स्हाबे दे कलर केह्ड़ा कलर लैना अच्छा ठीक ऐ मैं तुसें ही भेजी ओड़गी ए व्हाट्सऐप्प भेजी ओड़नी आं फिर फिर दिक्खी लैयो फिर तुस सनायो ते नेईं तां तुस चक्कर लाई जायो मेरी दुकाना आह्नियै अच्छा ठीक ऐ लाउड़गे ते एह्दे दिक्खी लैयो मैं तुसें व्हाट्सऐप्प भेजगी नी ते फिर तुस दिक्खी लैयो ठीक ऐ ए ठीक ऐ मैं स्हेई स्हेई गै लागे तुस फिर तैलुं गै अस रेट दी गल्ल करी लैगे तुस इक बारी दिक्खी लाओ नि फोन ते फिर नेईं पसंद ते तुस आव्यो दुकाना'र अच्छा ठीक ऐ फिर